गायता आस्तना गायक कलाकार खूबश्यो चुको करतात तातूंतली एक चूक म्हळ्यार चुकीच्या जाग्यार श्वास घेवप जेन्ना आमी चुकीच्या जाग्यार श्वास घेतात अशा टायमार काही शब्द तोडले वतात आनी शब्द तोडटकीच त्या शब्दाचो अर्थ बदलता एक एक फावटी तो सामकोच चुकीचोय अर्थ जावंक शकता जावं जेन्ना आमी चुकीच्या जाग्यार श्वास घेतात अशा वेळार परतून तो श्वास घेता आस्तना स्वर सारको लागताच अशेय बी ना आनी काही वेळार शास्त्रीय संगीत मैफिलीन अशे दिसून येता की शास्त्रीय गायक एक एक फावटी खूब चड गावपाक लागता अशा वेळार शास्त्रीय संगिताच्या मैफिलीन उपस्थिति लोकांची खूब कमी दिसून येता ताजे हे एक कारण आसा अशे म्हुणूक येता तार सप्तकांतल्या स्वरा कडेन पावता आस्तना मायकाचो वापर कसो करप हेय गायनातले एक वेगळे तंत्र आसा मायकाचो वापर अश्या तरेन करपाक जाय जेन्ना मोठी अक्षरां जशे की ठ थ ध ही जेन्ना उच्चारली वतात त्या टायमार स्पिकराचेर ती अक्षरां आदळून लोकांक ताजो त्रास जावं नयो हाजो हाजी काळजी गायकान घेवची पडटा